योग सिर्फ व्यायाम का अकेला एक हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे जीवन में एक हमें योग मार्गदर्शन देता है हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है योग करना और अगर हम बात करें योग भारत में सबसे प्रमुख सांस्कृतिक नियमों में से एक माना गया है ये सिर्फ पूर्ण और ध्यान से में नहीं है बल्कि एक हमें अपनी मानसिक शान्ति भी प्रदान करता है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें शारीरिक और मानसिक तनाव से हमें दूरी मिलती है योग का मतलब ही है आध्यात्मिक मतलब खुद को खुद से मिलाना क्योंकि हमें मन और शरीर और मानव और प्रकृति बीच में एक पूर्ण सामंजस्य बैठाता है योग हमें ये उसका उद्देश्य ही उद्देश्य ही यही रहता है कि वो हमे खुद से मिला सके खुद को अच्छे से समझा सके तो हमारे मेरे हिसाब से योग बहुत जरूरी होता है जीवन में करना क्योंकि योग से आप कई बीमारियों से भी दूर रहते हैं कई

तो हमें योग उन सबसे दूर करता है योग करने के कई सारे फायदे हैं और अगर बात करें नुकसान की तो मुझे अभी तक ऐसा कोई भी नुकसान नहीं दिखाई दिया है तो योग सिर्फ व्यायाम का हिस्सा नहीं है बल्कि वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है